हाँँ मैंं पाँच संख्या दस से दस लाख के बीच में बोल सकती हूँ तीन लाख दस हज़ार दौ सौ दस पाँच लाख पन्द्रह हज़ार दौ सौ पचास आठ लाख बीस हज़ार तीन सौ तीस नौ लाख पच्चीस हज़ार दौ सौ बीस सात लाख ग्यारह हज़ार एक सौ बीस